सिंधी भाषा इलाही मिठणी आहे ऐं सुठी भाषा आहे सिंधी ॻाल्हाइणु इलाही सवलो आहे सिंधी भाषा सिंध प्रदेश जी आधुनिक भार्य आर्य भाषा आहे ऐं ईअं ॿोली सिंधी हिंदु स सम सम समुदाय जी जी माई मातृभाषा आहे गुज़रात जे कच्छ शहर में बि सिंधी ॻाल्हाइजंदी आहे ऐं हुते हिन भाषा खे कच्छी चवंदा आहिनि ऐं सभिनी भाषाऊं में पंहिंजो पंहिंजो व्याकरण हूंदो आहे व्याकरण खे सम्झणु बिना केर बि भाषा खे न ॻाल्हाए सघंदो आहे न ही सिखी सघंदो आहे सिंधी भाषा खे उणिवीह सौ सतहठि जी एकवीह संशोधन अधि अधिनियम सां ह अठीं अनुसूचीअ में जोड़ायो हुअनि हुअनि ऐं सिंधी पाकिस्तान जी सभिनी भाषाऊं मां हिकु आहे हीअं सिंधी भाषा इलाही प्राचीन भाषा आहे जेके सिंधी आहिनि उन्हनि खे त पंहिंजी भाषा अचिणी खपे छोत सिंधी भाषा पंहिंजी मातृभाषा आहे